अलो आप ओला से बात रहे हैं हाँजी मैंने आप से एक अडर की थी मतलब कब से दस बजे से मेंने आपसे एक अडर की थी एक मतलब कैब के लिए हाँ हाँ मुझे गंगानगर में मैं खड़ी रही हूँ मतलब मैं गंगानगर में कब से खड़ी रही हूँ आपकी प्रतीक्षा करके करके लेकिन आप अभी तक नही आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ आप जरा बताऍंगे मैंने आपकी कितने प्रतीक्षा कर रई हूँ लेकिन आपके जो देखा दर्शन वो नहीं हो रही है मुझे तो मैं क्या करूँ आप थोड़ा मुझे बताइए मेरे थोड़ा काम होता हे मुझे मैं आपको समय दी थी लेकिन आप तो आ ही नहीं रहे तो मैं मतलब मैं मजबूर होके आपको कल करना पड़ा आप कहाँ पर हैं जरा बताइएगा आप जल्दी जल्दी आइए क्योंकि हाँ आप थोड़ा जानना पड़ेगा कि जो जो कैब कर रहा है उनका भी समय किच होता हे ना मतलब थोड़ा किसी का पढ़ाई करने की जाना होगा कि क्या को ऑफिस जाना चाहता होगा आप जरा जल्दी से आ जाइए और कुछ मत बोल के आप जल्दी से आ जाइए